नमस्ते

हाँ सर मैं इसके लिए आपके पास फोन किया मेरे पिता की तबियत खराब है तो मेरे पास कुछ गोल्ड है गिरवी रखना है उसपे लोन लेना है तो लोन किस ब्याज दर से आप देते हैं अच्छा अरे कुछ कम कुछ कम के है अच्छा अरे हमको ज़्यादा ज़्यादा पैसा चाहिए इसके लिए आठ दस लाख तक का हाँ आठ दस लाख तक का नहीं ठीक है तो इसके लिए अगर अगर कुछ कम में उचित रेट से मिलेगा हमको हमको उसी रेट से रोट रेट से मिलेगा तभी न हम लेंगे नहीं तो हम कितना ब्याज देंगे अच्छा हाँ सर इलाज के लिए तो लेना है इसके लिए डाक्टर ने बहुत बड़ा खर्च बताया अब इसके लिए पैसे का बंदोबस्त करें इसके लिए पैसे का बंदोबस्त आपके इधर से हम सोचे कि हो जाएगा तो हाँ तो सोचे कि चलो कुछ गिरवी रखकर के आपसे लोन लेले रहे हैं और अपना काम कर लेना अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है इतना तो चलेगा लेकिन ये है कि कब तक आपके पास ये व्यवस्था हो जाएगी अच्छा अच्छा कैसा अच्छा अच्छा जैसे ठीक है तो हमको जैसे जरूरत पड़ता है हम डाक्टर से संपर्क कर लेते हैं संपर्क करके फिर हम आपको कुछ बस आते हैं जो भी हमारे पास है रकम वो लेके आएँगे हाँ हाँ फिर आपसे आपसे मिल मिलकर के अपना काम करेंगे ठीक ठीक हाँ नमस्ते